میرے خیال میں ہندوستان کے آدھے سے زیادہ راج میں اردو زبان بولی جاتی ہے پسند کری جاتی ہے جس سے لوگوں کو اردو زبان کی جو بولنے کی جس کو ضرورت ہے مطلب وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مطلب جو نہیں سمجھ رہے پھر بھی وہ سننا چاہتے اردو زبان کو کیونکہ اتنی مٹھاس ہے اردو زبان میں کہ لوگ اس کو جیسے مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں شاعری وغیرہ ہوتی ہے یہ سب اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں تو لوگ اس کو دھیان سے بہت خاموشی سے سنتے ہیں اسے اور کئی جگہ پر تو جیسے اپنا کئی راج ہندوستان میں بھوپال ہے لکھنؤ ہے وغیرہ آسام وغیرہ اڑیسہ وغیرہ میں اردو زبان بولی بھی جاتی ہے جس سے لوگوں کو اس کی عزت آبرو پتہ چلتے ہے اردو زبان کی جس طرح مٹھاس ہوتی ہے اردو زبان میں جیسے بڑے چھوٹوں کے احترام ہوتے ہیں وہ چھوٹے بڑوں کی عزت آبرو کی جاتی ہے اور ان بھاشا اور کسی بھاشا میں جتنا اردو زمانے میں بولی جاتی ہے اور باقی اردو زبان کی کیا تعریف کریں کہ اردو زبان خود ایک تعریف کے لائق چیز ہے وہ اردو زبان کی جتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جتنے بڑے بڑے یہ علماء گزرے ہیں یہ اردو زبان میں اردو میں ہی بولنا شعر و شاعری اردو زبان کی جتنی تعریف کریں کم ہے اور اپنے کئی ضلع استر پہ اور راج راج میں ہو اردو زبان کی بہت کچھ بولی جاتی ہے اور ہم لوگوں کو خاص طور پر اردو زبان سیکھنی چاہیے نئی پیڑھیوں کو نئی پیڑھی جو اردو زبان سے دور ہو جو کم سے کم ان کو سیکھنی چاہیے ان چی پہ دھیان دینی چاہیے اردو زبانوں کو اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے اردو زبان کو کہ اس سے آنے والا نسل جو کم سے کم اردو زبان کے مٹھاس سمجھے کیونکہ اردو زبان اب دھیرے دھیرے لوگوں کو نہیں سجھ میں آتا ہے کہیں کہیں آپ کچھ بات بولے تو اردو زبان سجھ میں نہیں آتا پر اس پہ دھیان دینا چاہیے اردو زبانوں کو کیا چیز اردو ہے